جیسے کہ ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو زیادہ خرچ اپنے گاڑی سے آتے ہیں تو زیادہ خرچ ہوتا ہے یہاں آتے ہیں تو یہاں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے یہاں رہنے کی کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے یہاں کھانا اپنا گھر میں بناتے ہیں اچھے سے مہمان نوازی کرتے ہیں ایسا مہمان آئے جو یہاں سے ناراض ہو کر نہ جائے کیونکہ ہم مہمان ناراض ہو کر نہیں جاتے ہیں یہاں سے مہمان کے اچھے سے تربیت کی جاتی ہے یہاں پہ بہت اچھے سے بہت اچھے سے مہمان کی مہمان کا کوئی پیسہ یہاں رہنے سہنے کی کوئی پیسہ نہیں لگتا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہمان یہاں پر آتے ہیں تو بہت اچھے سے تربیت ہوتی ہے مہمان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ مہمان یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں مہمان آتا ہے تو کیونکہ مہمان آنے سے یہاں پہ بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بڑے دروازے بنے رہتے ہیں مہمان کے بیٹھنے کے لیے کھلانے کھلانے پلانے کے لیے گھر والے خرچے کرتے ہیں کیونکہ مہمان کا کوئی خرچہ نہیں آتا مہمان نوازی بہت اچھے سے ہوتا ہے کیونکہ